हैलो तुस मैकेनिक बो्ल्ला दे में अपनी गड्डी ठीक करानी ही ओह्दे ना टायर पंचर होई गेदे ते उसगी कलर बी कराना करी ओड़गे तुस ओह्दी बारी बी बड़ी आवाज़ करदी ते तुस करी ओड़गे ठीक किन्ने पैसे लग्गङन घट्ट निं हैन बड़ा मता थोह्ड़ा घट्ट करो आ ना इंया केह् फायदा तुस घट्ट निं करगे में किराया बी देगी पैह्लें घट्ट करी ओड़ो ना ना ना एह् बी बड़ा मता ऐ थोह्ड़ा घट्ट करो थोह्ड़ा हारा घट्ट करो ना ना थोह्ड़ा घट्ट करो किराया लेई लैयो चलो ठीक किन्ने बजे धोड़ी आवां में फिर अच्छा अच्छा ते फिर में आह्गी कोई छे बजे कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ फिर में कल्ल आह्गी